नव्यान जन्मला भुरग्या कडेन वच्चा पयलीं आपले हात धुयात आनी मागीर ताका हात लायात दिसांतल्यान तीन ते चार फावटी तरी भुरग्यांचे कपडे बदलात जळारां खातीर जळारांची जाळी मेळटा ती लायात नाल्या धूप लायात म्हणजे नुव्ह्या कडेन जळारी वच्ची न्हय डेटोल ऑर खंयचेंय एण्टिसॅप्टिकान जमीन पुसून घेयात आनी भुरग्यांक बरें न्हाणोन ताका ड्राय करून दवरात आनी भुरग्यांक दायरेक फॅना सकल व्हर नाका तो दुयेंत पड शकता